आलासिखौ जों जेनेबा फैयोब्ला बिदिनो साहा होग्रोबाय गय फाथै होग्रोबाय आरो ओंखाम जानायाव आंख्रिफोरखौ जेनेबा सबाय दाउ लाफा मैद्रुफोर जेनेबा पापर भाजा दाउदै भाजा जेनेबा अमा बेदर खुमब्रा संनानै जाहोयो आरो जेनेबा आंख्रिखौ सबायखौनो बांसिन मोजां मोनो जेनेबा दालि जहल जेरै लाफाफोर अमा बेदर एवनाय फान्थाव भाजाफोर बिदिब्ला साबसिन मोजां मोनो बा ना मैथा ना बेफोरबायदि जाहोनाय जायो आरो